सिंधी आसानु भाषा कोन्हे सिंधी सिखण लाइ सब्रु ऐं मिठासु खपंदी आहे छोकी सिंधी असांजी मिठी ॿोली आहे सिंधी सभिनि खां पुराणी भाषा आहे ऐं संपन्न संस्कृति आहे सिंधी विशाल लोक साहित्य ऐं व्यापक साहित्य आहे सिंधी सभिनि खां वधीक पाकिस्तान में ॻाल्हाएजंदी आहे पाकिस्तान में वीह लख माण्हू सिंधी भाषा ॻाल्हाईंदा आहिनि सिंधी में पहिरीं भ्रांती ईहा आहे की माण्हुनि खे लॻंदो आहे की सिंधी जो महत्व कोन्हे त अॼु जी तारीख़ में भारत में सठ लख माण्हू सिंधी था ॻाल्हायनि ऐं सभिनि सिंधी खे सिंधी भाषा अचनि घुरजे ख़ासि सिंधी जी नई पीढ़ी आहे उन्हनि खे ईहा भाषा अचनि ई घुरजे ऐं सिंधी अरबी ऐं देवनगरी में बि ॻाल्हाए सघंदा आहियूं जीअं मां मुंहिंजी ॻाल्हि कयां मूंखे सिंधी सॼी न ईंदी आहे मूंखे खाली सम्झि पवंदी आहे मूंखे पढ़ण न ईंदी आहे मूंखे लिखण बि न ईंदी आहे जेका मेन वर्ड्स हूंदा आहिनि उहे मूंखे सम्झि बि न पवंदा आहिनि ऐं अॼु जी पीढ़ी आहे उअ हिक बि सॼी सिट नथी ॻाल्हाए हुनमें या त हिंदी या त अंग्रेज़ी अख़र विझी थी छॾे ऐं सूरत में त अधि सिंधी त अधि गुजराती हुनमें अधि हिंदी था विझी छॾण अधु अंग्रेज़ी था विझी छॾण मतिलबु हिक बि सॼो सिट आहे उआ नथा ॻाल्हाए सघनि मतिलबु सभिनि खे अचनि ई घुरजे सिंधी मतिलबु असांजी जेकी नई पीढ़ी आहे हुनखे अचनि घुरजे जेका पुराणा आहिनि उन्हनि खे पंहिंजी भाषा उन्हनि खे विझणी घुरजे पंहिंजे ॿारनि खे सेखारीणी घुरजे सिंधी सॼी उन्हनि खे हिंदी बि अचनि घुरजे पर सिंंधी पंहिंजी जेकी उन्हनि जी मातृ भाषा आहे उहा उन्हनि खे अचनि घुरजे